हमरा घरक जे परिबारकमे संस्कृतिक परंपरा बहुत पहिले से चलि रहल छै जेकि हमर परबाबे आर मने कहैत छलखिन बहुत दिन से चलैत छै ई जेना छठि आर भेल छठि जे छै से हमरा यहाँ बहुत धूमधाम से मजाएल जाइत मनायल जैए गाँवमे होली भेल ईसब बहुत धूमधाम से मनाएल जाइत छै छठिमे हमसब ई ठकुआ पूरी आर जे होइत छै टिकरी आर जेकरा कहैत छै गाँव सबमे हँ से सब बनल नारियल आएल ओल ओलक पेड़ सहित हल्दीके पेड़ सहित आदिके पेड़ सहित सबके छिट्टामे लऽ कऽ फेर जे छै से पोखरिके कात हमसब जाइत छियै वहाँ पूरा धूमधाम से सजेलहुँ तजेलहुँ आ तब हुआँ जे पाबनि जे करैत छथिन से छठिमे जाके पानिमे सहए खड़ा होइत छथिन शामके टाइम जखन सूर्ज भगबान डूबऽ लागै छथिन दूर उगलामे पानिमे खड़ा होइत छथिन आ डूबि जाइत छथिन तब ओ सब पबनौती सब जे छथिन से बाहर निकलैत छथिन फेर पाबनि जे छै से बहुत नमहर छै तीन चारि दिनके होइत छै पाबनि हँ फेर भिनसुरका अरघ हो छै तहिआ गेलहुँ फेर सब कि छिट्टामे लेलहुँ ओकरा धोती से झाँपि आरके लऽ गेल आ पबनौती सब भी जाइत छथिन धूप अगरबत्ती आर लऽ के फेर सुबहमे पानिमे खड़ा भेला फेर निकलला सूर्ज भगबान जब निकलैत छथिन हुनका अरघ देल जाइत छै ओकर बाद निकलला बच्चा सब तऽ बूझू जे तत्त खुश रहैत छै जे फटक्का मिरचैयाँ बला एकदम से धऽ के उरिएने रहैए हँ खूब छोड़ैए आ ओसब छोड़लाके बाद जे छै से से अहाँ मने पोखरिए से सहए बुझियौ ने ठकुआ पूरी खेनाइ पेड़ा तेड़ा सेहो चालू भऽ जाइत छै ओतेक से खाइते सब घर अयला आ तब जे छै से घर अयला तऽ पाबनौतियौ अपन भगबान आरके जल तल ढाड़िके अबैत छथिन तब अपन यहाँ जे छै से सब काम धाम ओहो चारि दिनके बुझियौ चारि दिन से परब करैत छथिन बहुत कठिन परब होइत छै सब खयला पीला होलीमे भी हमरा आरके खूब धूमधामसँ मनाएल जाइत छै हँ ई सब हमरा आरके बहुत इतिहासक छै बहुत दिन से चलि रहल छै हँ तऽ होलीमे जे छै से बुझियौ जे हम आर तऽ सम्मत जरबै लऽ जे जाइत छी से बूझू जे गाँवमे जत्तेक रहैए सोन तोरीके जे होइत छै ओ लाड़ी से धैंचा तैंचा जे मिलल ने नार पुआर आर सबके दरबाजा पर से उठबैत सब गाँवक छौड़ा सब हँ आ लऽ के चलि गेलहुँ मंदिर पर चाहे कोनो जगह पर जिनका जहाँ जहाँ मने इकट्ठा कयलहुँ सब आ खूब भोरे दूइए बजे भोरे भोरमे बुझियौ जे ओहिमे आगि लगबैत छियै आ घर पर जे लोक सब बड़ी आर बनबैए ओहि दिन शाममे से सब गोटा बड़ीके ओ लकड़ीमे घुसा घुसा कऽ अनैत छथिन आ ओहिमे मने सम्मत ओकरा सम्मत कहल जाइत छै सम्मतमे सेहो दै छथिन हम आर तऽ डफली ढोल झाल मृदङ्ग लऽ के खूब बजेलहुँ एकदम जोगीरा आर गयलहुँ आ तहन सुतल रहलहुँ उलटैत पुलटैत बुझियौ जे एकदम पूरा मजा आबैत छै हँ फेर भिनसर भऽके तब घरमे पुआ तुआ बनल आ पुआ तुआ खीर तीर ई सब बनैत छै खयलहुँ पीलहुँ आ तेकर बाद फेर बुझियौ जे रङ्ग घोरिके एकदम से पूरा दोस्त महीमके एकदम से घूमि घूमिके लगेलहुँ रङ्ग आ तब पूरा एकदम जे छै से मजा लेलहुँ ताहिके बाद जे छै गेलहुँ शाममे फेर मीट तीट बनल सेहो सब खयलहुँ आओर इएह सब छै आ बिबाहके कार्यके से उत्सब होइत छै जे बुझबे नहि करबै गाँव आरमे जे बिबाह होइ छै सब कर कुटुंब आर अयला बिबाह आर मे तऽ सब गोटा सबसे मिलला जुलला आ मानि लिअ सबसे भाइचारा एक भए जाइत छै सब गोटा मिलल ने हँ ओहि फुआके बेटा आएल ओहि मौसीके बेटा आएल ओ दीदीके बेटा आएल सब गोटा बिबाह अगर घरमे भेल तऽ सब जुटलहुँ सब एक दोसरके हाल चाल पूछलहुँ मिललहुँ जुललहुँ ओहो सबमे खूब मजा आबैत छै बुझियौ तै सबमे कोनो दिक्कत नहि छै हमरा आरके बहुत एहन एहन छै जे बुझियौ जे संस्कृतिक परंपरा बहुत पुरान से चलि आबि रहल छै